اتّر پردیش میں ہر دھرم اور مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور یہاں پر بہت سارے کلچر بھی پائے جاتے ہیں یہاں بہت طرح کے روایت بھی پائے جاتے ہیں یہاں پر بہت سارے تہوار منائے جاتے ہیں جیسے عید دیوالی رکچھا بندھن ہولی اور کرسمس وغیرہ وغیرہ یہاں پر ایک دوسرے کے تہوار میں ہر کوئی شامل ہوتا ہے ہوتا ہے اور گھروں میں بنے ہوئے پکوان کھاتے ہیں اتّر پردیش کے لوگ بڑوں کی عزت کرتے ہیں چھوٹوں کا ادب کرتے ہیں اور سب بہت پیار محبت سے بات کرتے ہیں اس طرح اتّر پردیش ایک بہت اچھا صوبہ ہے جہاں پر بہت سارے عقائد مذاہب اور کلچر پائے جاتے ہیں